लाइमोनफोरनि साख्रि गैयैनि गेजेराव आं सानो जाय लाइमोनफोरा दानि जुगाव गोबां बुर्जा लेखा फरायनानैबो दिनै साख्रि बाख्रि मोननो थांला गोबां खमसै जाय लाइमोनफोरा फरायनानै गोरों गोरा जानानैबो दिनै ओरैनो थाया बालानो बिजनेस आरो आबादारि फ्रावबो गोसो होनांगौ अब्लासो साननाया जागोन